ॿ सौ पंजतालीह टे हज़ार चारि सौ पंजटीह ॿ लख पंद्रहं हज़ार टे सौ वीह चारि लख पंजुवीह हज़ार सत सौ असीं नव लख नवानवे हज़ार नव सौ नवानवे